माण्हू बैंकुनि मां ज़रूरत जे वक़्त ते कर्ज़ खणंदा आहिनि पर बैंकुनि खां सवाइ माण्हू बजाज फाइनेंस कंपनीअ मां बि पैसा कर्ज़ तौर वठंदा आहिनि पर जीअं त कॾहिं कॾहिं कर्ज़ वठण में टाइम लॻंदो आहे त माण्हू ऐं माण्हूअ खे कंहिं खे तकिड़ो पैसा खपनि त वापारियुनि खां बि व्याज ते पैसा वठंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं माण्हू पंहिंजा सोन गिरवी रखी करे बे पैसा कर्ज़ तौर वठंदा आहिनि